जोंनि ओनसोलाव गेलेग्रा सुबुंफोरा गावसिनि सिमांनि गेलेनायखौ जाफुंसारहोनो थाखाय जाफुंसारहोनो थाखाय गोबांथार बिथिङाव माखासे मेटेरियेल्सनि खमिखौ फेज खालामनांगौ जायो बेनो जाबाय जोंनियावहाय मेटेरियेल्सनि साप्लाइया खम जायो मानो होनबा गोबांंथा बिथिङावनो जोंनि गेलेगिरि फोरा पाइनेनसियेलि एबा एफरदेबोल नङा गोबां सेकसनावनो आथिखालाव नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव इभिरि स्पर्ट्स मोनफ्रोमबो खेला बिथिङाव जोंनि लाइमोनफोरा गोसो गुदुं एबा गेलेनो लुबैनायखौ नुनो मोनो माखासे खेला जे फोरो नेसनेलि इनटारनेसनेलि लेभेलाव सोलियो लाइक बासकेटबल टेनिस माखासे भलि कर्ट बिफोरनि बायदि सुबिदाखौ जों सोरखारनिफ्राय मोननो हाया एबा स्पर्ट्स एससियेसननिफ्राय मोननायखौ नुनो मोना हरोखोमा खिन्थु जिफोरा विकार सेकसननि एबा इकनमिकेलि विक सेकसन बिसोरो बिफोरनि लाबखौ लानो हाया जायनि फलाव नुनो मोनो गोबांथा बिथिङाव जोंनि इयुट्सफोरा लुगैनाय माखासे गावसिनि इनटारेस्टनि सायाव खाबु खालामनो हाया एबा गावखौनो गाव स्पर्ट्स इनहेन्स खालामनो हाया आरो बेजों लोगोसे जोंनाव माकासे दैदेनगिरिनिबो खमि लाइक मेनटरसिप्सफोरखौ मोननो हाया कसिं कसारफोरखौ मोननो हाया जायनि बेलायाव जोंनियाव इमफ्रुभमेन्ट एबा इनहेन्समेन्ट खेला दुलानि बिथिङावखौ जों मोननो हाया एबा नुवा जोंनियावहाय आरो खेलानि सायाव साननो थाङोबा जोंनि माखासे सुबुं फोरा लाइमोनफोरखौ इनकारेजमोन्ट खालामनायखौ खम नुयो स आंनि नोजोराव बेनोदि ओ बांसिनै खेला गेलेनाय विकार सेकसन बिसिनि थाखाय माखासे सुबिदा फेकाल्टि मेटेरियेल्सखौ स्पर्ट्स अटरिटि अपिस फोरनिफ्रायहाय प्रभाइड खालामो खालामथो मानो होनबा बांसिनानो जोंनिया लाइमोनफोरखौ स्पर्टसजों बांसिन थानाय नुयो स्पर्टसजों आरो बिसोरो गावबागाव एकटिभ खालामना लानाय बिसोरनि इटारेस्ट ओ पिटनेस आरो गावबागावखौहाय मोनसे मोजां मोनसे मोजां थाखो गोजौ लेभेलावहाय लांनायनि सायावहाय जों नुनो मोनो स बिनि थाखायनो आंनि लुगैनाय बायदिबा बेफोरबायदि जेंना फोरखौ पेकालटिफोरखौ होनानै फोजोबस्राङोबा मोजां गोबांथा बिथिङाव जों नुदों जोंनि लाइमोनफोरा इकनमिकेलि विकनेसनि थाखाय माखासे गावसिनि हायार स्टाडिसखौ लानो हाया मानोहोनबा जोंनावहाय जैबादि फरायनायनि बिथिङावबो स्टुडेन्टपोरनि थाखायहाय पाइनेनसियेलि सापर्ट एबा स्पनसर्सफोर होनायखौ जों मोना जेनि फलाव जोंनि गोबां लाइमोन फोरानो बांसिन खेला दुलाजों थाना गावखौ एकटिभ लाना बबेबा पारा मेलेटारि एबा पुलिस जब्सफोरखौ साख्रिफोरखौ होसोनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे बेबो आरो मोनसेबाव जोंनि लाइमोनफोरा फ्राय ड्राग ड्राग्स लानाय बे बिथिङावहाय गोबां जानायखऔ नुनो मोनदों जाहोनानो जाहैबाय जोंनियावहाय स्पर्टसनि गेलेनाय माखासे प्रग्राम्सफोरखौ आपटुडेट लेभेल खालामा आपटुडेट लेभेल माने बिनि सायाव इनटारेस्ट बोनाय लाइमोनफोरनि सायावखौ खम सोलियो जाहोनानो बेनो माने फ्रि मेट्स जानाय स्पर्टसनि भेलुइस बिफोरनि सायाव बांसिन इनटारेस्ट होयिखौ जों नुयो दा आंनि साननाव बेनो जाहाथे स्पर्टस खेलाफोरखौ बांसिन भेलुस आऱो बिनि सायावहाय इनटारेस्ट होनानै खेला खेला सलायनायफोरखौ बांसिन गोबां खालामोबा इनटारेस्ट लाइमोनफोरनियाव लाबोनोबा अटमेटिक जे पिटनेस लेभेला जायगायाव बारायोबा बांसिनानो बेखौ मोनगोन स्पर्टसनि इमपरटेन्सखौ बुजिगोन आरो बै जायफोर लाइमोनफोरा बै बादियाव गारजि लामायाव थांदों बिसोरबो स्पर्टसनि फारसे पिल्डाव नुयोबा गोबां लाइमोन फोरखौ गेलेनाय मानाय ओ अब्ला बिसोरबो अटमेटिकेलि जाहाथे इन फिउसारनि जेनेरेसन फैनाय बिसोरो गावबागाव देहानि सायाव बांसिन टाइम होगोनखौ आं सानो आरो दा ड्राग्स लानानै गावसिनि लाइफखौ जाहाथे स्फइल खालामा एबा जालांनाय नङा एबा बिनि बिफोर लाग्राया खमायलाङोखौ आं सानो बेनि थाखायनो आंनि साननायाव स्पर्टस प्कालटि जोंनि ओनसोलाव बांसिन मेटेरियेल्स प्रभाइट खालामनायखौ आं लुबोयो गामि गामि मोनफ्रोम फोथारखौ जाहाथे स्पर्टस अटरिटिनिफ्राय फिल्डफोरखौ जाहाथे साफा स्किम साफा खालामनानै स्किम फ्रभाइड खालामनानै मोजाङै खालामना होयो जाहाथे गेलेग्रा फिल्डा बयखौबो जाहाथे लाइमोनफोरखौ गोसो बोनो हायो आरो गेलेनाय बिथिङाव बयखौबो बजबनानै जयै पिटनेस लेभेलखौ लाखिलांबाय लाखिलांबाय थानो हायो